आंनि धोरोमारि फोर्बोजों लोब्बा थानाय जामुंफोरा जाबाय बेफोरखौ अन गुन्दैजों एबा माइरंनि अनजों बानायनाय जायो बेफोरनो जाबाय फिथा सिथाव एनथाब लारु आरो नालेंखरजों बानायनाय माखासे जाग्रा मुवाफोर बेफोरखौ जों बर'फोरा जायो आरो बेफोरखौ जों बांसिनानो बर' समाजनि नेम बायदियै जायो मागो दमासियाव जों बांसिनै बर'नि एबा बर' समाजारिनि नेम बायदियै फिथा एनथाव सिथाव लारु बेफोर बायदिखौ अन गुन्दैनिफ्राय थावजों बानायनानै जायो आरो माखासे फोरखौ हासुङाव सोनानैबो जों जायो